हमरा घरमे शौचालय यऽ आओर शौचालयसँ फायदा ई यऽ जे बाहर हमरा शौचालय करै लए नहि जाए पड़ैए

बाहर जाइ छी शौचालय करै लए तऽ बहुत ही गन्दगीके सामना करै पड़ैए गन्दगी फैलै छै ओहिसँ आओर मच्छर से काटैए तऽ ई सबके सामना हमरा नहि करै पड़ैए आओर रहलै गप जे आओर शौचालयके फायदा बहुत ही फायदा छै जे बाहर कोनो भी प्रकारके बीमारी नहि फैलै छै बाहर जाइसँ ई सब बीमारी सब फैलै छै आओर घरमे जे शौचालय बनाबैके बाद बीमारी नहि फैलल आओर हमरा हमरा दिक्कतके सामना नहि करऽ पड़ैए किएकि हमरा शौचालय घरमे यऽ